جی ہاں میں دوستوں کے ساتھ گروپ کے ساتھ سفر پہ گئے ہیں بہت اچھا لگتا ہے سفر پہ جانے میں ہم لوگ جب بھی گروپوں کے ساتھ سفر پہ نکلتے ہیں تو ہم لوگ پورا نیم قانون کے ساتھ بولتے ہیں چلتے ہیں ہیلمٹ لے لیتے ہیں ٹریفک نیم کو نہیں توڑتے اور ایک آرام نیم اور ایک آرام اسپیڈ چالیس پچاس کی اسپیڈ میں کہیں جاتے ہیں گھومنے کا ہو تو ایک آرام سے لیکن بہت سارے جیسے بچے ہیں کہ ہردنگ جیسے گروپ میں بیٹھ گئے ہردنگ مچاتے ہوئے جاتے آتے ہیں یہ ایک ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے ان سے غلط ہے کہ یہ آپ خطرہ رہتا ہے ایکسیڈنٹ کا لیکن ہم لوگ جب بھی گروپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ چلتے ہیں تو آرام سے چلتے ہیں کہیں گھومنے وومنے کا پروگرام ہو تو پوری پہلے تیاری کر لیتے ہیں کہ آج چلنا ہے بائیک لے لے بائیک دیکھ لیتے ہیں کہ بائیک اچھی ہو تیل ہو پیٹرول ہو کہیں خراب نہ ہو موبل ووبل وغیرہ سب چیک کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک نیم ہیلمٹ لے لیتے ہیں دونوں آدمی کہ نیم ہو کہیں کوئی جوتا پہن لیتے ہیں جو بھی رول ہے بائیک چلانے میں وہ ہر رول کا نیم کرتے ہیں ہم لوگ ساتھ چلتے ہیں آرام سے ایک چالیس پچاس کی اسپیڈ میں چلتے ہیں آپ اور جو اس چیز کے لیے جو گھومنے کا کبھی کبھی جیسے دوستوں یاروں کے ساتھ بائیک پہ گھومنے کا وقت اک دن بھر تو وقت نہیں بس شام کا ایک وقت نکالتے ہیں اور ایک اپنے ہر علاقے جو مارکیٹ سائیڈ علاقہ ہوتا یا تھوڑا کہیں گھومنے وومنے اپنے ایریا میں تو وہ تین دوست ایک بائیک پہ دو یا تین بیٹھ چلتے ہیں اور پھر ایک تھو گھوم گھام کے نکل گھومنے کے لیے نکلتے ہیں وقت نکالتے ہیں شام کے وقت جو کھیلنے کا وقت ہوتا ہے اس میں ہم لوگ جو ہے گھومنے کے لیے جاتے ہیں جاتے ہیں اور آرام سے آ جاتے ہیں